तरकारीमे तऽ काला नमक मिला दियौ स्वाद लागै छै लेकिन हमरा संगमे अपनो हाथके बनायल जे चाट मशाल होइया से अपन बनाके राखने छी आ जखन भी कतौ सब्ज़ीमे कनिटा बेस्वाद लागल बढ़िआँ नहि लागल तऽ कनिटा ऊपरसॅं एक चुटकी मिला देलहुँ तऽ ओकर स्वाद बढ़िआँ भए जाइ छै आ सभके नीको लागल खायमे आ लोक पूछलक जेकी भाय हमर सब्ज़ीक स्वाद एहन छै आ तोहर सब्जीक स्वाद एहन छौ से किया आब ओकरा हम हुनका किया बतबियनि जे हम तऽ अपन एकटा डब्बीमे राखने रहै छी चुपचाप आर ओकरा अपन जतऽ कनिटा स्वादिष्ट नहि लागल ओ दै दै देलहुँ तऽ बढ़िआँ स्वादिष्ट बनि जाइ छै आर आ अग़ल बग़ल जे मित्रसभ रहै छथि ओ हुनको सभके दए दै छियनि तऽ भोजनक स्वाद आ संग संग खायके आओर आनन्द दूगुना भए जाइ छै